शीत लोणचें पापड पातोळी मोदक लाडू फोव चोवळ्यो खतखतें मणगणें दाळ भाजी रायतें कडी नुस्तें पंचखाद्य उसळ शिरो खाजें पेज उड्डामेती तेरें आळू सांसवां सोलकडी रोस दोश दोदोल चाव पुरी शोले सो सुजी उपीट पनीर कणगां सुको बांगडो